हमारे देश में ऐसी जगह हो गई है कि वहाँ पर जैसे कि हो जाता है कैंसर उसका इलाज होता है हमारे में अति देश में हो गया है बहु बहुत सारे इलाज है कि कैंसर हो जाता है कैंसर होने के बाद लोग हॉस्पिटल जाते हैं अस्पताल में बहुत सारे हैं फ्री में भी इलाज होता है जहाँ कि आप सरकार की तरफ से पाँच लाख का फ्री इलाज होता है फ्री इलाज होता है आयुष्मान कार्ड रहता है आयुष्मान कार्ड बनवाना पर बनवाना पड़ता है उससे पाँच पाँच साल तक फ्री इलाज होता है इसी सब के बारे में हम आपको बताते हैं वहाँ जाने से जाने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छा रहता है डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं और डॉक्टर देखभाल देख और डॉक्टर दवाई ववाई देते हैं और उसके बाद आदमी वहाँ से ठीक हो जाते हैं ठीक ठीक कैंसर होने के बाद आदमी को बहुत तकलीफ हो जाती है इसीलिए हम आपको बताते बताते हैं कि यह सब बीमारी से सुरक्षित रहना पड़ता है और कैंसर कैंसर का यही इलाज इलाज है पाँच साल तक फ्री इलाज होता है हमारे सरकार यदि सरकारी अफसर पर बहुत अच्छा अच्छी जगह है वहाँ इलाज होता है और आपको हम बताते हैं कि वहाँ जगह में इलाज होता है और क्या बताते हैं आप सब ठीक रहता है हॉस्पिटल में